हैलो वदनां जी के हाल ऐ तुस ठीक ओ ठीक ठाक तुस ना कमेटी दे मैंबर ओ जेह्ड़ी देवका कमेटी ऐ देवका बारे कमेटी ऐ तुस ओह्दे मैंबर ओ ते मीं सनाओ हां कि जेह्का ओह् के आखदे कम्म शम्म होआ दा तुसें इ'यां मतलब शैल पूरी इमानदारी कन्नै करै दे नी चलो लोकें दा ध्यान रक्खो बेचारे ग्रांऽ दे लोक दिक्खो ना जेह्ड़े स्याने स्यूने लोक होंदे नी उ'नेंगी नेईं लगदा पता केह् केह् सरकार ने दित्ता ऐ नी केह् केह् आए दा इस आस्तै ते अगर तुस दिक्खो ना तुस जागरुक करी सकने ओ उ'नेगी सनाई सकनी आं तां जे ओह् फायदा लेई सकन अच्छा अबा के आखदे इद्धर पौड़ा गै खड्डे ऐहें ग्रांऽ दे जेह्के मैंबर ना सरपंच न पंच न अहें जिन्ने बी पैसे दिदें ओह् ते कन्नै वदंना होर अहें जेह्कियां कमेटी दियां मैंबर न ते ओह् अहें जेह्किया कमेटी दी मैंबर न ओह् अहें सनांदे गै नी हैन अच्छा इक गल्ल तुस मिकी सनाओ हा कि एह् जेह्की देवका ऐ एह् देवका घाट इत्थै केह् इस एरिये च केह् केह् बनै दा उत्थें रोड कनेह् न स्कूल कनेह् न ते मंदर कनेह् न

अच्छा अच्छा अच्छा

एह्दा मतलब उधमपुर च शैल विकास होई गेदा ऐ देवका दा जेह्का घाट ऐ इत्थै ऐ नी अच्छा चलो इक गल्लै दी खुशी ऐ कि उधमपुर च कम्म शैल होएया ऐ जेह्ड़ा मेन बस स्टैंड ऐ ओह् कनेहा ऐ उत्थै रश होंदा बडा जां नेईं इ'यां ठीक होंदा ऐ हां नी गल्ल थुआढ़ी ठीक ऐ वैसे जेह्दा नांऽ गै बस स्टैंड उत्थै रश ते होना गै एह् पर इयां मेरा सुआल ऐ हा कि मतलब मता रश होंदा कि अग्गें पिच्छें जाने दी जगह रौंह्दी हां नेईं तुसें ठीक आखेआ नी ओह् ते ऐ पर बड़ा क्राउड ऐ ते बड़ा रश आह्ली जगह ओह् शुक्रिया वदंना जी थुआढ़े कन्नै गल्ल करी बड़ा शैल लग्गेआ शुक्रिया शुक्रिया ओके